ह्या दिसांनी भुरगीं खेळटात ते नवे खेळ ते गॅम्स मोबायलाचेर आतांचे ल्हान भुरगीं चडशीं मोबायलांत गॅम खेळटात पबजी फ्री फायर लुडो सबवे सर्फर अशें जायते तरेचे खेळ खेळटात मोबायलाचेर वेगळी वेगळी गॅम खेळपाक भुरग्यांक आवडटा तशेंच भुरगीं मैदानांतूय खेळपाक वतात रिंगानी लगोरी लिपच्यांनी अशें वेग वेगळे खेळ खेळटात लिपच्यांनी हो खेळ असो खेळटात की बारा जाण भुरगीं आसल्यार दोन जाणांनी उरलेले धा जाणांक आसतात ते लिपतात तेंकां सोदप अशें तरेन हो खेळ खेळटात